हँ उजरा गुलाब लेना है हइ तऽ उजलो गुलाब जे लेबै सभ मिल जेतै दाम सभके अलग अलग छै कोन उजरा लेबै उजरा गुलाबके दाम पड़तनि एक टा पचीसके ललको गुलाबके दाम छै उएह पच्चीसे छै किएक ललका चाही अहाँकेँ उजरा उजरा छै ललका छै बस इएह दू टा गुलाब छै नहि नहि गाछ खराब गाछ खराब नहि हेतै हँ से सभ हइ सभ ठीक से अच्छा गुलाब हइ ठीक आओर आओर गेन्दा फूल छै लए ने जाउ गुलाबो लए लऽ उजरोवला लए लह लालोवला लए लह लगा दिऔ घरके फूल अच्छा लागतनि देखयमे उजरा फूल उजरा फूलके दाम तोरा पड़तनि एक पीसके पच्चीस टाका ललकोके पच्चीसे दिअ पड़तनि दुनू गुलाबे ने छियै फर्क इतना छै कि ओ उजला छै आ ई लाल छै बस इतने टा फरक छै तोरा जे देखयमे बढ़िआँ लागै छै ओ लए जा सकै छह घरमे देखयमे तोरा उजलो लए लह आ लालो लए लह हम तऽ दुनू कहबनि लै लेल नहि नहि खराब नहि हेतै एकदम बढ़िआँ अच्छावला माल छै कोनो खराब होयवला माल नहि छै कोनो आइसँ थोड़े ही करि रहल छियै ई इसभ काम बहुत दिनसँ करि रहल छियै हँ हँ लगा दहो बढ़िआँ अच्छा लागतनि आ लए ने जाह जतना लेबह लए जा कोनो बात नहि देखह ने ई फूल ढेरी छै मतलब जे तोरा पसन्द पड़ै छै ने सभ मतलब लए सकै छह सभके दाम लगाए देबै से अलग अलग दाम ठीक छै